अॼु मां पंहिंजे गुरू साईं परमानंद जी जीवणी ॿुधायां थी साईं परमानंद शिकारपुर शहर में जनम वरितो हुननि जो उहो अठे साल जा हुआ हुननि जी माता गुज़ारे विया पोइ उहो अधीकतर झंगलनि में भॻवान जे हुन भक्तिअ में लीन रहींदा हुआ साईंजन घर में रहींदा ई कोन हुआ अधिकतर उहो झंगलनि में रहींदा हुआ उन्हनि जा गुरू साईं मस्तराम देव हुआ साईं मस्तराम देव भ्रमलीन में हुआ हुननि साईंजन जी साईंजन खे हुननि जे परिवार वारनि साईंजनि खे पंद्रहें साले में घरु घुरायो साईंजन खे शादी कराई वई साईंजन जो हिकु पुटु आहे पोइ उहो छॾे करे अधिकतर झंगलनि में ई रहींदा हुआ अधिकतर घर में रहींदा ई न हुआ पोइ हिननि साईंजन शिकारपुर छॾे हरिद्वार आहियां हरिद्वार में कंखन में असांजे साईं परमानंद जो आश्रम आहे हुते ई साईंजन चोलो बि हुते ई छॾियो हुओ साईंजन जे पुट साईं हरिओम लाल उहो हुते गदीअ ते वेठा हुआ गदीअ ते वेठा हुआ गदीअ ते हुननि चङा साल सतसंगु कयो हर शहर में असांजे साईंजन जा आश्रम आहिनि सोरहनि शहरनि में असांजे साईंजन जा आश्रम आहिनि इंदौर उजैन भोपाल ग्वालियर बनारस सभु उल्हासनगर सभु शहरनि में असांजे साईंजन जा आश्रम आहिनि ऐं मेला हर साल लॻंदा रहींदा आहिनि असां हर साल भुओ हर साल वेंदा आहिनि हर साल मुंहिंजी नुंहुं पुट जो बि साईंजन जो नाम वरितलु आहे ॿिन्हिनि ई पुटनि जो ॿिन्हिनि नुंहनि जो साईंजन जो नाम वरितलु आहे ऐं हुननि साईं हरिओम लाल चोलो छॾियो पोइ हुननि जा पुट साईं धरम कुमार गाजे ते वेठा आहिनि अॼ बि उन्हनि साईंजन जो उहा ई मौज उहा ई मस्ती लॻियलु हूंदी आहे साईंजन जो मेला में एॾी मौज हूंदी आहे हेॾी असां पंज ॾींहं हरिद्वार में ई रहींदा आहियूं हुते ई आश्रम वॾो ठहियलु आहे असां हुते ई रहींदा आहियूं हुते ई शेवा कंदायूं हुते ई रहींदायूं असांजो साईंजन अहिड़ा आहिनि सभिनी इछाऊं पुरियूं करणु वारा